इन्टरनेशनल सिटी आपने पहले मुझसे मैथिलीमे और मैथिली भाषा का उपयोग करने के लिए कहा और अभी आप इन्टरनेशनल सिटी व्हाट इज भाषा इङ्गलिश इन्टरनेशनल सिटीज का अर्थ होता है अन्तर्राष्ट्रीय शहर तो अन्तर्राष्ट्रीय शहरमे मैं आल ओवर वर्ल्ड की तो बात नहीं करूँगा लेकिन यदि सिटी नहि आप कन्ट्री तो नहीं बोल सकते हैं क्योकि वो मुझसे नहीं हो सकता सिटीज का मतलब होता है शहर और कन्ट्री का मतलब होता है देश देश की जब आप बात करते तब हम अमेरिका लन्दन ब्रिटेन जापान जर्मनी फ्रान्स रूस ये बोल सकते थे लेकिन इण्टरनेशनल सिटीज के लिए हम दिल्ली मुम्बइ चेन्नइ बेँगलोर ये सब नाम बन सकते हैं